भारतीय वैज्ञानिकके बारेमे इसकुलमे पढ़ने छी जानै छियनि न्यूटन छथि गैलिलियो छथि ई गणित मे गणित मे बिहारके वशिष्ट नारायण सिंहके बारेमे जनै छी आओर